दानि जुगाव दावगाबोनाय लोगो लोगो सुबुं सोदोमस्रिनि थानाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदि बायदि गासैबो सोलायबोदों एबा सोलायबोगासिनो दं गोदोनि समाव सोलोंथाइ मोनैनि समाव थानो जानो गाननाय जोमनाय बायदि बायदिफोरखौ गुबुन हारिया मुगैयोमोन नाथाय सुबुं सोदोमस्रिया दावगाबोनाय लोगो लोगो सोलोंथाइनि बिथिङाबो बांबोदों जेरै सोंलोंथाइ गैयियाव खोमसि फोथायनाय इनाय बुजिनाय सन्मान होनो रोङि समाज धोरोम फोसाबनो रोङिफोरा सोलोंथाइ मोननानै बैफोरा दिनै सोलायबोनायनि जाउनाव गैया जाबोदों गमामायै हारिमु होनोब्ला जोंनि थानाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो लानानैसो मोनसे हारिमु जायो धोरोम फोसाबनो रोङिफोरा सोलोंथाइ मोननानै बैफोरा दिनै सोलायबोनायनि जाउनाव गैया जाबोदों गमामायै हारिमु होनोब्ला जोंनि थानाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो लानानैसो मोनसे हारिमु जायो दिनै बेफोर हारिमु गैयाबोला मोनसे जाथिया थांनानै थानो हाया एबा जाथिहोननानै बुंनो हाया